जीअं त मूंखे ॾियारीअ लाइ कपिड़ा वठिणा हुआ त मूं मां मुंहिजे दोस्त खे चयो मूंखे कपिड़ा वठिणा आहिनि ॾियारी लाइ त हुन मूंखे हिकु वेबसाइट जी लिंक मोकिली ऐं चई ही नई वेबसाइट आई आहे हिन में ॾिसि हिन में जामु सुठा सुठा कपिड़ा आहिनि त मां हुन में ॾिठो त हुन में जामु सुठा सुठा टीशर्टू जीनूं हुआ त मूंखे पंहिंजे लाइ जीनियूं घुराइणियूं हुयूं त मां हुन में पंहिंजे लाइ ॾिठो त जीन जीन हुई त मूंखे हिकु कारी ऐं ब्लू जीन घुराइणी हुई त मां घुराई त मु मूंखे हू बसि ॾींहंनि में अची वई त जीअं ई मां पाती ॾियारी ते मां मस्तु ख़ुशि होमि ऐं जॾहिं मां हू जीन धोती त हुन जो कलर हली वियो हो ऐं हिक ई धोप में हुन जी चैन निकिरी वई हुई त मां पंहिंजे दोस्त खे चयो त हे वेबसाइट में कपिड़ा सुठा नथा मिलनि ऐं असांजो पैसो बि बर्बाद थो थिए त ही वेबसाइट तू कंहिंखे ॿुधाए न